پانی کو فلٹر یا صاف کرنے کے لیے میں نے مشین لگا رکھا ہے جو فلٹر کرنے کے لیے آتا ہے لیکن جب میرے پاس مشین نہیں تھا تب میں گھریلو نسخوں کے طور پر میں پانی کو ابال کر رکھتا تھا اور اسے یہ چھان کر اسے رکھتا تھا اور اس کا استعمال کرتا تھا اور اس پانی کو میں فریج وغیرہ میں رکھ دینے سے وہ دو سے تین دن چل جاتا ہے جیسے کہ فلٹر مشین میں آج جو ہوتا ہے کہ آپ دو دن سے تین دن چار دن آپ پانی چلا سکتے ہیں ٹھیک اسی طور پر ہوتا ہے تو پانی کو اچھی طریقے سے بوائل کرکے اور چھان کرکے ہم پانی کو صاف فلٹر کرتے ہیں